हय म्हजो आवडटो छंद म्हणल्यार वाचप हांव कसलेंय कितेंय कसलेंय कितेंय वाचतां कसलेंय साहित्य अमकेंच म्हणून ना पूण म्हाका वाचनाची खूब आवड आसा तातुंतले तातूंत देवाचीं बुकां म्हाका चड आवडटा आनी हांव सद्दां पेपर वाचतां पेपरान जें व्हडले व्हडले लेख येता ते सुद्दां हांव वाचतां दुसरें म्हणल्यार म्हाका सिंगींग आवडटा सिंगींग म्हणपाकूय आनी चडशें आयकपा आयकपाक आवडटा